बेगूसराय में वृद्धि की काफ़ी अच्छी योगदान रहा है विकास के मामले में कोचिंग भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो इस्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस्कूल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ की महिलाऍं जो हैं घर बैठे सिलाई कटाई पार्लर का कोर्स करती हैं बच्चों को कोचिंग वगैरह भी पढ़ाती हैं और डांस क्लासेज़ भी देती हैं काफ़ी अच्छा एजुकेशन है यहाँ के बेगूसराय जिला के रमदिरी ओर आई रमदिरी आई टी आई में एजुकेशन के मामले में रमदिरी आई टी आई काफ़ी बेहतर है यहाँ पे लड़कियाँ सिलाई कटाई को ले कर भी आई टी आई करती हैं